تعلیم یافتہ ہونا زندگی میں کئی طرح سے مدد کرتا ہے یہاں کچھ اہم نکات درج ہیں بہتر معاشرتی مواقع تعلیم یافتہ افراد کو بہتر نوکریاں ملتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی مالی حالت بہتر ہوتی ہے بہتر صحت تعلیم یافتہ افراد اپنی صحت کا زیادہ خیال رکھتے ہیں اور صحت مند عادات اپناتے ہیں اعتماد میں اضافہ تعلیم یافتہ ہونے سے خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے جس سے انسان اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں کامیاب ہوتا ہے معاشرتی احترام تعلیم یافتہ افراد کو معاشرتی طور پر زیادہ احترام ملتا ہے مسائل حل کرنے کی صلاحیت تعلیم یافتہ افراد مسائل کا بہتر حل نکال سکتے ہیں اور منطقی سوچ اپناتے ہیں ناخواندہ لوگوں کو جن چیزوں سے محروم رہنا پڑتا ہے وہ یہ ہیں ملازمت کے مواقع ناخواندہ افراد کو اچھی نوکریاں نہیں مل پاتیں معاشرتی احترام ناخواندہ افراد کو معاشرت میں کم احترام ملتا ہے صحت کی معلومات ناخواندہ افراد کو صحت کے متعلق ضروری معلومات نہیں ملتیں جس کی وجہ سے ان کی صحت خراب رہ سکتی ہے ذاتی ترقی ناخواندہ افراد کو اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کے کم مواقع ملتے ہیں تعلیمی مواقع ناخواندہ افراد کے بچے بھی تعلیمی مواقع سے محروم رہ سکتے ہیں یہ عوامل تعلیم یافتہ اور ناخواندہ افراد کے درمیان واضح فرق پیدا کرتے ہیں اور تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں